हँ सर हमको मसूरके खेती करना है करैके हए केना होएत हँ हँ जगह तऽ छै मतलब केतना लगतै

हँ

हँ

तखनि दवाइ खराब होइत छै तऽ फेर दवाइ उवाइ तऽ होइत छै ने अच्छा

ठीक ठीक